मुझे लगभग सभी तरह की फ़िल्में पसंद है जैसे कि वह कॉमेडी फ़िल्म हो या फ़िर वह रॉमेंटिक सीन्स हो उसमें ड्रामा हो क्लाइमेक्स हो सभी तरह के फ़िल्में पसंद है और ज़्यादातर मूवी देखने में मज़ा आता है कॉमेडी फ़िल्म होती है उसके साथ साथ रॉमेंटिक सीन्स होते हैं एंड ड्रामा भी होता है तो जैसे कि बहुत सारी फ़िल्में हैं मैंने देखी है बहुत सारे एक्टर्स है जिनका आप एक्टिंग देखते हैं तो आपको मज़ा आता है जैसे कि एक बढ़िया सा एक्टर है जो कॉमेडी भी कर लेता है और वह ड्रामा में भी आता है जॉनी लिवर तो उनको जब भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बंदा जो है बहुत ही मतलब अलग किस्म का बंदा है उसे जिस तरह से आप देख रहे हैं आप समझ नहीं पाएँगे एक तरह से जॉनी लिवर जी हो गए उसके बाद एक आता है राजपाल यादव बहुत ही अच्छे एक्टर है राजपाल यादव और बहुत ही डाउन टू अर्थ है वह उनको मैंने बहुत सारी जगह देखा है बहुत सारी फ़िल्मों में भी देखा है एंड रियर में भी अगर आप उनको देखो तो वह बहुत सारे एक्टर है बहुत ही अच्छा करते हैं फ़िल्में देखने में मज़ा तब आता है जब आप आप कहीं भी देखो इसको आपको मज़ा तभी आता है जब उस फ़िल्म को आप समझ पा रहे हो तो चाहे वह रोमेंटिक सीन्स हो चाहे वह वैसे भी हो तो बहुत सारी फ़िल्में देखी है जैसे कि मैंने एक रोमेंटिक फ़िल्म देखी थी सनम तेरी कसम वह बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप फ़िल्म थी लेकिन मेरे एकोर्डिंग वह फ़िल्म बहुत ही अच्छी थी मैंने जब उसे देखा दो तीन बार मैंने देखा है उस फ़िल्म को सनम तेरी कसम तो बहुत ही अच्छी मूवी है वह मुझे लगता है फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी हो सकता है उस टाइम की फ्लॉप रही होगी लोगों को नहीं पसंद आई होगी पर मेरे एकोर्डिंग वह फ़िल्म बहुत ही अच्छी है और आज की डेट में सबसे कॉमेडी वाली मूवी देखनी है तो कपिल शर्मा शो की एक मूवी है जिसमें वह चार चार बीवियाँ होती है उसकी बहुत ही अच्छी मूवी है उसको देखने में बहुत ही मज़ा आता है आप देखेंगे तो उसको मतलब आप कितनी बार भी देखिए आपको मन नहीं करेगा कि यार देखा हुआ है देखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं आप देख सकते हैं उसको देखिए और बहुत ही मज़ा आता है उसके बाद क्लाइमेक्स में आ जाइए तो बहुत सारी मूवीयाँ अभी नई मूवी आई है सलार प्रभास की है वह बहुत ही अच्छी मूवी है उसके पहले थी के जी एफ के जी एफ चेप्टर वन भी बहुत ही अच्छी है के जी एफ चेप्टर टू भी बहुत ही अच्छी है उसमें रोकी का जो रोल है यश करता है वह बहुत ही तगड़ा रोल है जो एक ट्रेंड लाता है इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारे ट्रेंड्स है लोग फॉलो करते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आते हैं मूवी में तो बहुत अजे अच्छा लगता है जब भी आप मूवी देखते हैं तो आप उससे रिलेट कर पाते हैं कभी न कभी आप रिलेट करते कि ऐसा हो सकता है या फ़िर जिस कहानी को जिस तरह से बनाया गया है वह बहुत ही अच्छा है फ़िल्म की कहानियाँ जो भी होती हैं वह जो भी प्रोड्यूसर लिखता है या फ़िर जो भी राइटर लिखता है तो वह बहुत ही अच्छा लिखता है मतलब बहुत अपनी तरफ़ से बहुत अच्छा करता है वह लोगों से उम्मीद करता है कि इसको अच्छा प्यार मिलेगा और मिलता भी है क्योंकि वह उसकी मेहनत होती है हम देखते हैं तो हमें भी लगता है कि किसी ने लिखा है कुछ जो भी क्योंकि किसी कहानी को किरदार में उतारना बहुत बड़ी बात होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है मूवी देखते हैं जब भी हम देखते हैं मेरी पसंदीदा फ़िल्म जो है मैंने बताया कि एक कपिल शर्मा की जो चार चार बीवियाँ होती है वह है उसके बाद क्लाइमेक्स में आ जाइए के जी एफ का हो गया तो बहुत सारी मूवीयाँ है जैसे हम देखते हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छा करते हैं कार्तिक आर्यन की बहुत सारी मूवीयाँ है वह भी अच्छा मतलब एक एक्टर है उसके बाद बहुत सारे एक्टर हैं जो मूवीयाँ करते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है